नमस्ते मां संजना ॻाल्हायां थी रामनगर खां मां थोरी देरि पहिले तव्हांखे रोटी जो ऑडर ॾिनो हुयो उन में मां ॿ प्लेट मंचुरियन हिकु प्लेट फ्राए राइज़ हिकु प्लेट पालक पनीर हिकु प्लेट दाल फ्राए हिकु प्लेट ज़ीरा राइज़ घुराया हुया त मां उन में ग़लती सां कुझु मिठो घुराए घुराइणु भुलिजी वई हुयमि त तव्हां प्ली महिरबानी करे मूंखे कुझु मिठो मोकिले था सघो जीअं त तव्हां मूंखे गुलाब जामुन हुजनव त अठ पीस गुलाब जामुन जा मोकिलिजो न त ड्राई फ्रूट जो हलवो अखरोट जो हलवो गाजर जो हलवो जलेबी रॿड़ी या साबुदाणा जी खीरु मोकिले था सघो महिरबानी करे थोरो जल्दी मोकिलिजो